नमस्ते हाँ लकड़ी है किस चीज़ का लकड़ी चाहिए कैसा क लकड़ी चाहिए ठीक बा तो कुर्सी मेज़ बन मिल जाएगा हाँ सब मिल जाए भी मिल जाएगा किस चीज़ का लकड़ी चाहिए हाँ सी शीशम मिल जाएगा हाँ मी हाँ नीम का मिल जाएगा की सीसम मिल जाएगा आम का मिल जाएगा मिल जाएगा हज़ार एक एक हज़ार हाँ सो कम हो जाएगा हाँ अच्छा लकड़ी रहेगा अच्छा लकड़ी रहेगा

ठीक है और शीशम के लेबू महंगा पड़ेगा और नीम क लेबू से ऊ सस्ता मिलेगा और शीशम के लेबू दो हज़ार लगेगा और नीम के लेब ऊ पं पंद्रह सौ लगेगा सागौन के लेबू तो तीन हज़ार लगेगा हाँ चलो कम हो जाएगा जब लेने आएँगे हाँ अच्छा रहेगा हाँ मजबूत रहे अच्छा भी रहे ठीक है हाँ सूखा लकड़ी है ठीक है अरे सागौन है शीशम है नीम है आम है

हाँ सूखा भी है हाँ तीन हज़ार सागौन का लकड़ी पल्ला भी है और कुर्सी मेज़ वाली है पैसा तीन हज़ार लगेगा चलो कम हो जाएगा लेने आइए लेने आएँगे कम हो जाएगा चलो पाँच सौ कम हो जाएगा महंगी है न चलो कम हो जाएगा ठीक है